السلام علیکم عبداللہ بھائی میں اس کے لیے فون کیا تھا کہ میں آپ کے وہاں آڈر کیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے یس جی جی تو اس کی ادائیگی کب تک ہو پائے گی جی چلے گا جی جی ذرا جلدی کر دیجیے تو آپ کی مہربانی ہوگی جی شکریہ السلام علیکم